मां मुंहिंजा फ़ोटा स्टेट ते रखंदी आहियां छाकाणि त मुंहिंजा ग्रूप जामु आहिनि त मुंहिंजा स्टेट जामु ॼणा ॾिसी करे मूंखे लाईक कंदा आहिनि उहे उन्हनि खे वणंदो आहे ऐं ॿियो मां इस्टाग्राम ते बि रखंदी आहियां उन ते बि मूंखे लाईक मिलंदी आहे इन जे हिसाब मां जामु इस्टाग्राम बि यूस कंदी आहियां ऐं फ़ेसबुक ऐं स्टेट सभिनी में मां मुंहिंजा फ़ोटा रखंदी आहियां ऐं मूंखे लाईक मिलंदी आहे ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मां उन में वील्स ठाहे बि रखंदी आहियां गाना ठाहे भरींदी आहियां उहे गाना बि रखंदी आहियां केॾीमहिल भॻवाननि जा त केॾीमहिल सिनहेरिन जा त केॾीमहिल कीअं मतिलबु त मां फ़ोटा पंहिंजा स्टेटर ते ऐं इस्टाग्राम ते जामु रखंदी आहियां